जेना हमर मित्र कहै छलखिन जे हमरा उपहारमे हम हुनका सबके दै छलियनि जेना कोनो बनबै छलहुॅं चित्र सब जे ओ लऽ जाइत छलैथ दिल्ली आओर कहै छलखिन जे हमर दोस्त मित्र जे छथि से ई हमरा उपहार देलथि जेना दुर्गाजीके मूर्ति गणेश जीके मूर्ति भोला बाबाके मूर्ति ई सब जे छै हमसब बनबै छलहुॅं आओर अपन दोस्तके जे छै मित्र शके अपन दै छलहुॅं आओर ओ हमरा कहै छलै जे हमरा लऽ की रखने छी बनाकऽ तऽ हम कहै छलियनि दोसके जे हँ अहाँ लए एकटा चीज गिफ्ट रखने छी बनाकऽ तऽ हम जे छै से हुनका दै छलियैन आओर बनबै छलियनि बनाकऽ हम दै छलियनि तऽ ओ ओतऽ लऽ जाइ छलथि आओर अपन दोस्त सबके कहै छलखिन हमर जे मित्र छथि देखियौ हमरा की गिफ्ट केने छथि तऽ ओ दोस्त सबके जे देखबै छलखिन तऽ बहुत नीक लगै छलनि जे अहाँके जे दोस्त छथि बहुत नीक गिफ्ट देने छथि एकटा माँ दुर्गाके चित्र देनाइ कोनो कठिन बात नहि छै बनाकऽ आओर अहाँके देनाइ बहुत कठिन कऽ बात छै और अहाँकऽ मित्र अहाँ सब बहुत ही प्यार करै छै